हलो हा मीना हा मस्तु मस्तु तूं ॿुधाए विया ॿार स्कूल निकिता अच्छा अरे मुंहिंजो पुछ ई न अॼु ख़बर अथई राहुल खे तयारु कयां टिफिन डि॒यांसि वठु सिलेन्डर पूरो थी वियो सुबुह खां ई हम्म त अॼु सुबुह जो माण्हूं हाणे हिकु त ॿार सहुलो उथनि कानि चईनि सड॒नि खां सवाइ वरी सिलेन्डर मटि कल्ह एॾी परेशानी थी वई छा ॿुधायांइ पाण डि॒सु न उहोई न ऐं मां खणी न सघंदी आहियां वरी हिनखे उथारियो उथु बाबा बालकनीअ मां उथो सिलेन्डर खणी डि॒यो वरी अॻोपो उथिया त हिननि खे चयो मानि हाणे पंद्रहं मिन्ट सुम्हजो न फटाफटि हिनखे थोरो अधु रस्ते ते बसि पकिड़ायोसि पुछी न सुबुह खां इएं वियो आहे ॿुधाए फोन थो कई न भेण काडे॒ ध्यानु अथई हां ॿुधाए अरे हाआ मां बि हिनजो स्टेटस डि॒ठोमांसि हुतां जा फोटा वोटा रखियां अथईं मां पाण सोचां पई हीअ वई काडे॒ आहे त पुछोमांसि फोन करे हुन बि ॿुधाईं चयोमांसि उहोई न न बाबा जेको हलनि था त परेशान था कनि पिया पाण ॿार स्कूल वञनि पोइ निकिरऊं नी वरी मम्मीअ जो मथो खाइनि छा टई ॼणा ख़बर अथई गड॒जनि था त गोड़ु केॾो था कनि न भई टिकण जी मूंखे मोकल न मिलंदी न मोकल जी बि ॻाल्हि नाहे मूंखे बि न सम्झि में ईंदो भई टिकण जी ॻाल्हि न कर न भई पंतालीह मिन्ट हितां खां ट्रेन हा उनखां पोइ आटो आहे वीह पंजवीह मिन्ट आटो माना छिके छिके तूं ॿी कलाके में पहुचदीअं ॿ टे कलाक हुते बा गार्डन बाग बाग सुठो अथसि हुनमें थोरा झूला वूला आहिनि ऐं नंढी इहा बे॒ड़ी बि रखी अथईं टे कलाक चारि कलाक बि॒यो घणो हुते वेही छा कबो मीना वरी शाम जो पंजे खणु निकिरु अठें साढे अठें नवें घरु हा वरी हुते जाइफूं हली टिकऊं मर्दनि खे सीड़ाइयूं अॼायो वरी हेॾा थेला खणु कपिड़ा खणु केरु एॾा रांदि करे हा डि॒सु मुंहिंजो राहुल साढे सते निकिरन्दो थोरी रोटी बोटी करे खणी हलऊं न हा सॼो ॾींहं आहे छा कयूं हा हा थोरो तूं खणु डि॒सु हिकु कमु करि हा मां पुलाओ पटाटा थी ठाहियां पई हिनजे लाइ बि रखी हलंदीमांसि पुठियां राहुल बि अची खाईन्दो तूं खणी थोरा शाम जे हिसाब सां थोरा पकोड़ा तरि ऐं अधु पैकेट ब्रेड जो वठी था हलऊं पिया ऐं थोरो सुवीट में डि॒सु कुझु ॿियो थोरो चपचूरो खणऊं था पिया कुझु चूरो बूरो कुझु न कुझु अरे मां पाण चवईं थी न हुनजो स्टेटस डि॒ठो पाण चवां पई कंहिंखां पुछां हे त हलंदा कोन आहिनि तोखे ख़बर अथई मंदर वंदर त कजांइ फोन वरी कजांइ वरी फोन हा हा कमु आहे कजांइ हा ठीकु आहे हा